मुझे हिंदी गाना बहुत पसंद है जो कि मैं हमेशा अपने घरों में गुनगुनाती रहती हूँ जब मेरा मन करता है तब मैं इसी को गुनगुनाती हूँ एक गाना है जो कि राम भगवान राम की है तो मैं थोड़ा गुनगुनाऊ राम आएँगे तो अंगना सजाऊँगी राम आएँगे तो अंगना सजाऊँगी दीप जला के दिवाली मैं मनाऊँगी मेरे कर्मों के सारे पाप मिट जाएँगे राम आएँगे मेरे कर्मों के सारे पाप धुल जाएँगे राम आएँगे राम आएँगे राम आएँगे मेरे जनमों के सारे पाप मि